घर में बगीचा बनाना तो बहुत सुंदर सुलभ लगता है लेकिन वह मैनेज करना बहुत कठिन रहता है क्योंकि जब घर में बगीचा बनाया जाता है तो उसके लिए बगीचे के लिए पहले दस बाई दस दस बाई पंद्रह का गोडन छोड़ा जाता है कि भाई इसमें हमको बगीचा ही लगाना है वह फिर उसमें चुनिंदा चीज़ों को चुनी जाती हैं जैसे कहीं कुछ फ्रुट्स के पेड़ है कुछ फूल के पेड़ हैं उनको चुने जाते हैं गिने चुने क्योंकि ज़्यादा बगीचे में तो ज़्यादा रख नहीं सकते छोटा सा बगीचा है अपना और बगीचा बा पालने में उसको सुबह दोपहर शाम तीन टाइम देख रेख करना पड़ता है सबसे अच्छा तो मुझे बगीचे में दूबा लगाना अच्छा लगता है फूल के पौधे तुलसी के पौधे और दूबो हुए दूबो को कटिंग करके उनको साफ़ करना दूबो में सुबह ओस की बूँद को देखना यह बगीचा लगा लेगा सबसे बड़ा अच्छा फ़ायदा यह है और बगीचा जैसे आपने लगाया उसमें फूल खिलते हैं फिर कोई अपने से फूल मांगता है उनको दो तो बहुत आनंद महसूस होता है कि यार हमारे बगीचे में तो फूल लगे थे हमने किसी को दिए बहुत अच्छा लगता है बगीचा पालना और बगीचा पालना कोई सस्ता महँगा नहीं है सिर्फ शौक है यह बगीचा पालना हर कोई बगीचा नहीं पालता जिसको शौक रहता है वही पालता है और कभी कभी तो कुछ मजबूरी रहती है भई कि बगीचा पालना ही है हमको फूल तोड़ने किसी के घर जाना पड़ेगा फिर कभी ऐसा लगता है कि यार नींबू लगा देते हैं बगीचे में तो वह एक दो नींबू तो मिल ही जाएँगे घर के खाने के लिए जाम लगा देंगे वह मिल जाएँगे घर पर खाने के लिए तो कुछ कुछ शौक से लगाते हैं कुछ फल के लिए लगाते हैं कुछ हवा के लिए लगाते हैं कुछ छाया के लिए लगाते हैं बस इस तरह से बगीचे पाल लेते हैं महँगा सस्ता नहीं वह तो क्या है रोज़मर्रा की चीज़ भी ज़रूरी है और कर भी लेते हैं